जोंनो बिफां गायोब्ला मा हासार नांगौ बेखौ आं बुं बुंलांनो सानबाय ओमफ्राय माबा बानलु बिफां गायोबा जोंनो फार्स्ट स्टार्टिंआव हा नांगौ जायो ओमफ्राय बिनि उनाव जोंनो गोबोरखि हासार बोरमा हासार ओमफ्राय बायदि बायदि बिफां गायोब्ला गासैबो बियो माबा गोबोरखि हासार एबा माबा बोरमा हासार नांगौ जायो ओमफ्राय गुबुन मैया बिफां गायब्लाबो बिदिनो एखे माने गोबोरखि हासार एबा माबा मा होनोमोनलाय बोरमा हासार नांगौ जायो ओमफ्राय एसेनोसै